हेलो कि हाल छै कका हमरो ठीके छै हम पुछै छियै कि हाँ हमरा बड़ी मछली खाइके मोन करै छलै तऽ इहाँ कोन कोन तरहके मछली मिलै छै इहाँ आ माँछ माँछ अच्छा जैसे कोन कोन तरहके मछली होइ छै अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोन मछली खाइमे खूब नीक लगै छै जेकरामे काँटा जेकरामे काँटा नहि होबै छै अच्छा कोन अइसन मछली होइ छै जाहिमे काँटे नहि होइ छै जे खूब खाइमे खाली गुद्दा मिलत अच्छा तऽ एकरामे गुद्दा नहि होबे छै नहि अच्छा तऽ अहाँक अहाँकेँ कोइ पोखरि छै ने ओकरे पोखरिमे मारै छिऐ मछली ने मछली मिलैत छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ एगो हम नाम सुनै छी रेहू मछली तऽ ओ अहाँकेँ पोखरिमे होइ छै ने हाँ हाँ सुनै छिऐ रेहू भात सङ्ग खाइमे खूब नीक लगै छै हेँ अच्छा अऽ रेहू अच्छा लगै छै आ सुनै छिऐ एगो एगो मछली आबै छै जे लहसून सनके छोटा छोटा रहै छै ओ कोन मछलीके नाम रहै छै अच्छा ओ हमरा सभ ओहन मछलीकेँ इचना मछली कहल जाइ छैओकरा भुनिके खैल जाइत छै खाली हाँ हाँ हँ हाँ खूब नीक लागै छै प्याज सभ खाली भूँजिके खूब नीक लागैत छै खाइमे ओकरा हाँ हाँ तऽ कहिना हम कहिना हम आइ तोरा इहाँ जे हमरा मछली बनाए कऽ खिलेबही अच्छासँ खूब हाँ हमरा तनि मछली ने मछली केहन तऽ तनि छानल अच्छा लगै छै ने तनि तेलम छान दए छै मछलीके ओ जादे नीक लागैत छै हाँ हाँ ओ ओ जादे नीक लगै छै हाँ हम तऽ सोचै छिऐ कि अहाँ आज ने कलमे दू दिन बाद अहाँकें पास आइ हाँ हाँ तऽ बरसातमे बरसातमे तऽ पोखरो बरसातमे तऽ पोखरो भरि जाइ छै ने मछली जे सुनै छिऐ आ ताहिके बाद हमरा हमरा छानल मछली खाइमे खूब नीक लागैत छै तऽ हमरा छानके खिलबै पड़तौ मछली हाँ हाँ हाँ तऽ तभ दिन भरि चलि मछली आर कि दिन भरि अपना आर कऽ भी छानल खाइ कभी साँझमे जे छै हाँ हाँ हाँ अच्छा सुनै छिऐ कोन कोन मछली ऐसन होइ छै कि तेलमे डाललासँ ओकरासँ बेसी तेल छोड़ि दए छै

हाँ तऽ एह एहनो मछली रहै छै कोइ कोइ ने से तऽ तनियो तनिसँ तेलमे तनिसँ तेलमे डालै छै बेसी तेल भए जाइ छै ओ मछली अहाँकेँ आ से ओ मछली आबि जेतै ने तऽ हम एबै ने अहाँकेँ हमसभ मछली खाइ ओहिठम बुझलिऐ ने हाँ तऽ चलऽ हम एबो कहिनो ठीक ने ठीक छौ हम एबौ कहनो अहाँकेँ तऽ मछली खएबो ठीक ने अच्छासँ ठीक छै तऽ ठीक छऽ करै छिऐ